तव्हां पंहिंजी जिंदगीअ जे बारे में कुझु ॿुधायो भई मुंहिंजो नालो शंकर मूलवाणी आहे मां मुंहिंजी उमिरि टेहतरि साल आहे त मूंखे शौंक़ु आहे नाटकनि जो ऐं इने जो असां नंढे हूंदे खां ई जॾहिं मां वीहनि सालनि जो ई हुयुसि असां नाटकनि में मूंखे अहिड़ा दोस्त मिली विया जेके सिंधी नाटक कंदा हा जिने सिंध खां असांजा बुज़ूर्ग बि आया हुननि खे बि सिंधीयत खे कायम रखण लाइ नाटकनि जो ॾाढो शौंकु़ हुयो हुननि खे त हुननि सां जूड़ी वियासी ऐं सिंधी नाटक जाम कयासीं ऐं सॼे हिंदुस्तान में कंहिं बि अ शहर खे असां न छॾियो आहे जिथे सिंधी आहिनि हुओ बि असां सिंधी नाटक कंदा आहियूं छाकाणि त सरकारी नौकिरी हुई छुट्टीयूं मिली वेंदी हुइयूं असांखे तॾहिं मोकल मिली वेंदी हिक ॿ ॾींहंनि जी ऐं आतवार ऐं छंछरु जी छुट्टी हूंदी उन्हीअ सां मिलाये करे हिक वॾी हिक या ॿ ॾींहंनि जी मोकल वठी करे हली वेंदा हुआसीं ऐं नाटक करे ईंदासीं इहो शौंकु़ असांखे शुरूअ खां आहे वरी पोइ सिंधी फिल्मूं ठहियूं त उन्हीअ में बि असां घणनि में ई रोल कयो मां ऐं असांजी सुठी हिकिड़ी सिंधी अ पहिरीं कलड जेका पिकिचरु आई सिंधी फिल्म आई उहा अम्मी या मम्मी हुनमें मां मेन वॾो किरदारु कयो हुयो उनी मेरो कयो त इयो नाटकनि जो असांखे ऐं फिल्मनि जो छाकाणि त सिंधीयत खे ज़िंदो रखणो आहे त इन्हीअ करे सिंधीअ में असांखे वधीक मज़ो ईंदो आहे नाटकनि में ऐं फिल्मूनि में असां पंहिंजी बोलीअ खे असां पंहिजे सिंधीयत खे सिंधी जातीअ खे वधाइण लाइ ईअ तमामु ज़़रूरी ऐं असांजे जेका नई टही जेका नई पीढी अचे थी त हुननि जे लाइ बि सिंधीयत जी बोली सिंधीयत ऐं असांजा जेके अ संस्कार आहिनि ऐं असांजा जेके ॾिणवार आहिनि उहे सभु हुननि खे ख़बर हुजण घुरिजे इन्हीअ करे ईअ तमामु ज़रूरी आहिनि महिरबानी